मां राजस्थान में आहियां ऐं राजस्थान में जेके राजस्थानी आहिनि उहे समुदाय में तालबेलिया डांस घूमर डांस इहो फेमस आहे ऐं जीअं पाण सिंधी आहियूं त पंहिंजी सिंधी में छेज थींदी आहे ऐं इहो पंजणनि ते पाण छेज कंदा आहियूं ऐं जेके बि ॿिया डांस थींदा आहिनि जीअं पंजाबियुनि जो भांगड़ा थींदो आहे ऐं ऐं सिंधी थी विया राजस्थानी थी विया पंजाबी थी विया